हैलो छा तव्हां ऊबर मां था ॻाल्हायो मुंहिंजो नालो मिनाक्षी जसनानी आहे ऐं मां हिक ॿ ॾींहुं पहिरे हिकु कैब ऑडर कई हुई राइड बुक के कई हुई लाजपत नगर खां राजीव चौक ताईं तंहिं तंहि वक़्तु मुंहिंजो कैब जो ड्राइवर अमित झमटानी हुओ मूंखे उहा ई सेम ड्राइवर सेम कैब वापसि बुक करणी आहे सेम राइड बुक करणी आहे लाजपत नगर खां राजीव चौक ताईं छा इहो थी सघे थो मूंखे ड्राइवर ॾाढो सुठो लॻो उहो ॾाढो सुठो हुओ सुभाउ जो हू ॾाढो मतिलबु उहो हुन ॾींहुं मां राति जो वापसि अच अचणी हुअमि त उहो ॾाढो प्यार सां मतिलबु ॾाढो सुठो स्वभाव सां उहो मुंहिंजो ध्यानु रखियो बिल्कुलु हिक ब वॾे भाउ जीअं मुंहिंजो ध्यानु रखियो मूंखे खपे त मां सेम कैब ऐं सेम ड्राइवर औरि राइड बुक कयां त इहा थी सघे थो छा थैंक्यू